गामियारि जायगाफोराव सोलोंथायनि खान्थिआव साबसिन खालामनो थाखाय सोरखारा थ' दानिया साबसिनानो जाखाबाय मानो होनोब्ला उन्दै गथ'फोरखौ दानिया स्कुलावनो गेलेग्रा आगजुजोंनो फोरोंनोबो हायो जेरै एल के जि बिदिनो क' स्रेनि बिदि क' स्रेनिफोरावहाय गेलेग्रा आगजुफोरबो मोनो मोजां मोजां जेरै टेबोल सियार साबसिननिफ्राय साबसिन जाबाय गेलेनायजों लोगोसे सोलोंनो हायो बेनो दानि सोरखारा साबसिनानो खालामदों गामियारि ओनसोलाव बा टाउनावनो जा बेफोरो थाखागोन आरो दानि मुगायावथ' बिब्दि स्कुलाव हगार हरै थालिया फरायसालियाव दानिया बयबो बिमा बिफाफोरा फैहोयो बेफोर बायदिया गोदोसो जादोंमोन गोदोनि दिनावसो थाखाफैसा एबा मोजां गाननाय जोमनाय मोजां होनो हाया बिमा बिफाया खस्थ' बेफोरनि थाखाय फरायसालियाव हगार हरामोन आरो फरायना मा जागोन सानोमोन ओंखायनो हगार हरा न'खराव बांसिन खामानियाव फिसाफोरखौ टाइम खाथायनानै दोनोमोन स्कुलफ्राव फैहोआ हगार हरामोन दानिया बिब्दि गैला दानि दिनाव गासैबो फोरोङो बयबो फोरोंनोबो नाजागासिनो दं आं साना दा बेबायदि दंबावो होनना दानि मुगायाव फरायसालियाव फैनो होयि थालिया गासैबो फरायसालियाव हगार हरजोबो दा सोलायनाय फैबाय बयनिबो गोसोआ सोलायबाय गोदोनि बायदि नंला गासैबो फरायना गिदिर गोलाव जानो हायोबा फरायबासो मोनसे मोजां बिजनेस मावनो हायो बेनि थाखाय बयबो दा बिमा बिफाफ्रा फिसाफोरखौ मोजां जोथोन लायो आरो फरायसालियाव हगार हरो